जोंनि रायजोनि हारिमुवारि सिनायथि आरो दोरोङारि नेरसोन होन्नानै बुङोब्ला जोंनि बायदि रोखोमनि आखाइजों दानाय आखाइजों हेबनाय जों सि निफ्राय लानानै जोङो बायदि रोखोमनि सेन खखा सान्द्रि दाला बेबादि खो जोङो आरो ओं सानो बेयो जोंनि निजा भाबै आरो जोंहा आरो माने गावबागावनि बिजों खामानियाव बाहायबाय थानाय दाजेमफोर दा बे दाजेमफोरखो जोङो बायदि रोखोमनि औवा रायदेंनि गेजेरजों बानायनानै लायो आरो बेयो जोंनि सानफ्रोमबो जिवाव आरो गोबां रोखोमै बाहाय जाबाय थानाय मोनफा मोनफा दाजेम दा बे हिसाबै जोंनि हारिमुवारि सिनायथि बा दोरोङारि नेरसोनफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो बायदि रोखोमनि दानाय लुनाय आरो बियो गोबां आरो मानसिफ्रा दोङो आरो आङो सानो जोंनि हारिमु आरो दोरोङारिफोरखौ फोथांनानै लाखिनो नांगौब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङानो गोरों गोरा जानाया मोजां मानो बेबादि आखाइजों हेबनाय दानाय बेबायदि गैयामोन गैया जायोब्ला मोनसे समाव जोंनिदि रोंनो गोनां दा बे रोंनो गोनां बे खामानिफ्रा इसेबाबो जोंनि नोजोराव आरो गैया जालांगोन नङा होन्ना बुङोब्ला आथिखालाव बिफोरबायदि गैया जानायनि थाखायनो बेफोरबायदिनि बेसेनफ्रा गोबां आरो माने रांखान्थि बिथिङाव गोबां आरो जौगाबाय गोबां दाम बेसेनफ्राव आरो बायनो गोनां जायो दा बे हिसाबै जोङो साफ्रोमबो बर' फिसा एबा जे सुबुङा गावबागावनि हारिमुवारि आरो दोरोङारि नेरसोनफोरखो फोथांना लाखिनो थाखाय जि दानाय लुनायनिफ्राय लानानै आखाइजों हेबनाय मुवाफोर जेरै माने सेन खखानिफ्राय लानानै गिसिब दाह्रा दा बायदि रोखोमनि सान्द्रि दालाफोरखौ जों आरो आखाइजों हेबनाय बेफोरबायदिफोरखौ जों सोलोंनांगौ एबा रोंना थानाया रोंखा राखा जानाया जोंनि थाखाय मोजां होन्ना आं सानो आरो बियो रांखान्थिनि बिथिङावबो गोबां आरो बिनि गेजेरजों नख'र संसार सालायनो हायो बेखौ फान्नानै गोबां आरो थाखा फैसा मोन्नो हायो थाखा फैसाजों लोगोसे गावबो साफ्रोमबो सुबुंफोरा बेबायदि रोंना थानाया मोजां आरो आं सानो फरायसालिफ्रावबो बेबादि आखाइजों हेबनाय दानाय लुनाय बेबादि खामानिफोरखौ लालांनो नांगौ आरो